अहाँ आम बाली बजै छी कोन आम छै मालदह छै आंय कैसे देबऽ ले अहाँ पचास रूपये किलो आम अहाँके पचास रूपये किलो नै छै वहां तऽ पचीसे रूपये दै छै आम पच्चीसे आरो कोन आम आ बम्बई ना हय बम्बई किसनभोग सब ओ कैसे रहै छै

बम्केबई रेट कैसे हय बड़ा अहाँके दाम महग हबे आंय अहाँके बड़ा उहे नऽ हय कि बड़ा किसनभोग कैसे हय किसनभोग बाप रे बाप सब तऽ किनबे करै छै आ मालदह अथी कैसे हवे आम हँ आ जरदा कैसे हय बड़ा अहाँके आम अनमोल बिकै छै इतना महग आम बिकाय छै सभे के आम ना महगा हय घूमिये कऽ न एली तऽ पुछै छी घूम के एली तऽ नऽ पुछै छियै तऽ ओ तऽ अपन मरजी एहन दाम लगा के बेचतै कि ओनाहिते बेच लेतै हम कहै छी जोर जबरदस्ती करै छी आंय हम तऽ अपने नऽ जोर जबरदस्ती करै छी रे अहूँ सऽ बढ़िऑं मालदह बिकाइ छै आम नहि बिकाइ छै से बात नहि हँ बगलो मे बिकाइ एलै बड़ा अच्छा आम बिकाइ लए ओ कि गाछी के आम बिकाइ छै हँ जानय छियै तऽ पुछै छियै काहे लए पुछै छी कथी लए जानै छी तब ने पुछै छी आम आंय अहाँ तऽ दामे धेले छियै एतना तऽ कते कम करू आंय

उहे नऽ कहै छी अहाँ दामे एतना धेले छी हँ दू तऽ दू रुपआ कम पच्चीस रूपआ आम बिकाइ छै अहाँ दू रुपआ कोना कम करबै आंय नहि कोना के पेट पर लात मार देबै कोनो बिजनेस करै छै अपना पेटे लए न